हैलो नमस्ते कौन कौन स्टूडेंट अच्छ छ छ छ छा एह् बिगिनर ओ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेनी ऐ अच्छा अच्छा क्या की ऐ सब्जेक्ट कौन से लूं ट्वैल्थ केह्ड़े च कीती अच्छा अच्छा नंबर किस स्हाबें आए दे चलो ठीक ऐ सत्तर पार ठीक होंदा बंदा अ बेटा गल्ल इयां ऐ अगर अग्गे हून नान मेडिकल बी ठीक ऐ अगर तू टीचर दा स्कोप दिक्खना चाह्ना अगर लेक्चरार बनना चाह्ना तां ठीक ऐ लेकिन तू अगर कम्पटीशन बिच्च औना चाह्नां उनें बच्चें कन्नै जेह्के एह्की त्यारी करदे न जाब ते गवर्नमेंट जाब ते तू मेरे स्हाबें कन्नै दिक्खी लै बच्चा मेरा एह् एक्सपीरियंस ऐ के में फ्ही में ते अग्गै पढ़ेआ हा मैं अग्गे उ'यै पढ़ी ही साइंस पढ़ी ही लेकिन मैं इस बेल्लै लेक्चरार ऐं इसलै प्रोफेसर ऐं पैह्ले मैं लेक्चरार हा हून प्रोफेसर आं लेकिन अगर तूं दिक्खना चाह्ना तेरा स्हाब ऐ हून तेरे पर डिपेंड करदा अगर तू टीचिंग लाइफ जीना चाह्नां तां मेरे सह्यबे कन्नै अपना ड्रीम फॉलो कर ते नॉन मेडिकल गे लेई लै ते फिर अग्गें करी लेेया थोड़ी अगर अप्पर अप्पर पढ़ाई कर लैयां ते नेईं तां तू मेरे स्हाबें कन्नै आर्ट्स गे रक्खी लै ओह्दे च पता तुकी बड्डी शा बड्डी जाब थ्होई सकदी टीचर दी बी थ्होई सकदी ओह्दे बिच्च बी थ्होई सकदी लेकिन तू एक्के बच्चें कम्पटीशन बिच्च बी आई सकना जेह्के एह् इत्थे चचै दे न जेह्कियां डेली च गवर्नमेंट जाबां होन्दियां हां ना ना ओह् कोई मुश्कल मुश्कल किश नि होंदा ओह् गल्ल नि ऐ ना ना हां बंदा अपने पार्ट टाइम कम्म बी करी सकदा लेकिन जिसलै तू साइंस रक्खी ओड़ी तां तुगी कोई पार्ट टाइम कम्म नि थ्होई सकदा मेरे स्हाबें अपने ऐक्सपीरियंस कन्नै सनाऽ ना ठीक ऐ ठीक ऐ